میرا پسندیدہ موسم بارش کا اور سرما کا موسم ہے کیونکہ گرمی مجھے پسند نہیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف بہت ہی سہانا موسم دکھائی دیتا ہے ماحول میں ایک قسم کی رونق آ جاتی ہے رِم جِھم رِم جِھم بارش دیکھ کر ہمارا دل دماغ سب فریش ہو جاتا ہے اور ایسے موسم میں کچھ تلنا کرنا پکوان کرنا ہم کھانا ہم خود کھانا اپنے گھر والوں کو کھلانا بہت ہی اچھا دکھتا ہے جب بارش ہو کر رک جاتی ہے تب بھی موسم بہت ہی سہانا ہوتا ہے اِسی لیے مجھے ہمیشہ سے بارش کا موسم پسند ہے کبھی ہم راستے میں ہوں تو بارش شروع ہو جائے بائک پر تو بھی بہت مزہ آتا ہے تو بارش کا موسم بہت ہی مجھے پسند ہے